नमस्कार नमस्कार मैडम बोलिए हाँ जी हाँ जी मैडम बोलिए ना

अच्छा जी अच्छा तो आपको यह कितने क्या बोलते हैं रेंट पर चाहिए कि क्या करना है मैडम परचेज़ करना है अच्छा जी अच्छा अच्छा जी टू टू बी एच टू बी एच के चलेगा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है मैडम तो यह थोड़ा मतलब वहाँ से एक आधा किलोमीटर तो चल जाएगा एक डेढ़ किलोमीटर के आस पास अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है मैडम हैं वहाँ पर कुछ फ्लैट पड़े हैं वहाँ पर तो आपको डुप्ले डुप्लेक्स में चाहिए कि आपको फ्लैट चाहिए वहाँ पर हाँ मैडम डुप्लेक्स तो आपका समझ लो कि आपकी ज़मीन है उसी के ऊपर आपका फ्लैट बनेगा वह ऊपर बनेगा क्या बोलते हैं मकान रहता है जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों होता है वह पर्सनल आपका होगा उसमें रेट ज़्यादा होता है उसका और जो फ्लैट होता है वह फिर सबके होते हैं फ्लैट में सब इकठ्ठे होते हैं बीस पच्चीस फ्लैट इकठ्ठे होते हैं वह फ्लैट भी आपका है बस ऐसा रहता है उसमें तो रह हाँ उसमें तो हाँ जी हाँ हाँ फर्स्ट फ्लोर भी है सेकंड फ्लोर भी है मैडम सब मिल जाएँगे वह तो और डुप्लेक्स में भी है सब है पर रेट का बड़ा फ़र्क़ रहता है थोड़ा सा यह है यह है जी हाँ जी हाँ जी पार्किंग रहती है मैडम पार्किंग है सब में है पार्किंग हाँ हाँ फॉर व्हीलर टू व्हीलर सब सब आती हैं मैडम आपको मैडम किस रेंज में चाहिए तीस लाख के आस पास तो मैडम वह रूम वह छोटे हो जाएँगे उसमें तीस में कम से कम चालीस पैंतालीस के आस पास जो करेंगे तो रूम अच्छे मिलेंगे आपको दस बाय बारह दस बाय ग्यारह ग्यारह बाय ग्यारह तो मिलेगा जो तीस लाख के आस पास का मैडम नौ बाय नौ दस के नौ नौ दस के ऐसे मिलेंगे छोटे रूम रहते हैं थोड़े उसमें हॉल भी छोटा होगा हाँ तो बाकी आपको जैसा आप बोलोगे वैसा मिल जाएँगे हर वैरायटी में हर रेंज में घर हैं हाँ जी हाँ जी मैडम वह तो देखना पड़ेगा ना जब आप देखेंगे तभी बात होगी ना कल अगर आप कल संडे है कल आपको टाइम है तो आ जाइए कल दिखा देते हैं कल आपको दो तीन फ्लैट फ्लैट भी दिखा देंगे मैडम कल जब मर्ज़ी आप ग्यारह बजे के बाद जब मर्ज़ी आ जाए बता दें आप जब दिखा देंगे डुप्लेक्स भी दिखा देंगे और वह भी दिखा देंगे फ्लैट भी दिखा देंगे मैडम हमारे ऑफिस आ जाइए ना वहाँ से ही हाँ जी हाँ जी देखो विजिट होती है तो फिर मैडम आ जाते हैं फिर जाना ही पड़ता है फिर आ जाते हैं कोई ना कोई आ ही जाता है हाँ जी हाँ जी ठीक ठीक है मैडम ठीक ठीक है मैडम ओ के ओ के नमस्ते नमस्ते मैडम